खेलने कूदने में अच्छा लगता है से गिल्ली डंडा हुआ कबड्डी हुआ किर्केट हुआ यह सब खेलते हैं तो उ देह में थकान जैसे महसूस दूर होता है आनंद मिलता है जैसे खेलने में ग्यारह खिलाड़ी आता है कोनो बॉलिंग करता है कोनो बैटिंग करता है कोनो फिल्डिंग करता है यह सब देखने में भी अच्छा लगता है खेलने में अच्छा लगता है ग्यारह आदमी को देखते हुए और भी अच्छा लगता है जैसे कबड्डी हुआ फुटबॉल हुआ बैबिंटन हुआ जैसे उ सब अच्छे लगता है बच्चे लोग को देखते हुए आरो अच्छा लगता है बच्चों लोग खेलते थे उस पहले हम लोग बच्चे थे त बच्चे सगे जौरे खूब आनंद मिलता था बच्चे लोग से पूछते से क्या कर रहे हो तो जा रहे हैं खेलने चाचा जी उ बच्चा से पूछते से भाई कहाँ दादा जी जा रहे है घूमने फिरने खेलने दूबने आप भी चलिए चाचा जी तो हम बच्चे लोग के जौरे एकबार अच्छा लगता था आनंद मिलता था खूब घूम फिर कर दौड़ धूप करते थे बच्चे लोग गुली चार खेलते थे फुटबॉल खेलते थे देखने में भी अच्छा लगता है